کھیل دراصل ایک ایسی مشترکہ زبان ہے جو قوم نسل مذہب اور ثقافت سے بالا بالا تر ہو کر لوگوں کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے مختلف گروہوں یا قوموں کے درمیان امن اور مزاحمت کو فروغ دینے کے لیے کھیلوں کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے عالمی سطح پر یہ یا مختلف قوموں کے درمیان کھیلوں کے ٹورنامنٹس منعقد کیے جا سکتے ہیں جیسے اولمپکس یا فیفا ورلڈ کپ جہاں مختلف ملکوں کے لوگوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں مختلف گروہوں یا قوموں کے نوجوان کو ایک ہی ٹیم میں شامل کر کے انہیں باہمی تعاون بھروسے اور بھائی چارے کا سبق دیا جا سکتا ہے